हँ प्रणाम की हालचाल यऽ हँ अच्छा अच्छा कहै छलहुँ हँ एगो बात करै चाहैत छलहुँ हँ जे अपना सभ तरहके जे ई विधायक छथि पिछला बेर तऽ बी जे पी शायद बीजेपीके जे सहयोगी दल छथिन हुनका साथे चुनाओ लड़ल रहथि आ जीत गेल रहथि मिसरी लाल यादव हँ हँ हँ तऽ एहि बेरका की मूड यऽ हमरा खयालसँ देखिऔ हमरा खयालसँ तऽ बिलकुल हम कहब जे एको रति ओ हमरा लागैया नहि जे किछु काम कयलखिन हँ अपना सभ दिसनका किछु विकास कयलथि हँ कोनो एहन काज कयलथि हँ जाहिके लेल फेरसँ हुनका जितायल जाय फेरसँ अगर केओ दोसर कैन्डिडेट अबैत छथि ठीक छथि लेकिन हमरा एको रति हिनका पर नीक नहि कहि सकैत छियै अहाँकऽ की कहबाक यऽ से बताउ अहाँ

हँ हँ बिलकुल बिलकुल सही बात कहलियै हँ

बिलकुल बिलकुल हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

बिलकुल बिलकुल बिलकुल हमरा बताउ ई पाँच साल बीतऽ जाय रहल छै बताउ कोनो नीक काम हिनकर बताउ एकोगो किछु नीक काम कयल छै ए की ई कयलखिन हँ एतेक बड़ जबकि काम कऽ लेल देखिऔ पूरा पड़ल छै अपना सभकऽ बड़का बड़का हॉस्पिटल एतेक चीज छै कोनो चीज ई दुरुस्त कयने रहितथिन कोनो चीज अच्छा काम कयने रहितथिन तऽ आइ जे छै से जरूर हुनका दुबारा जितबैके किति बारो जितबैके लेल सोचितियै लेकिन हिनका बताउ नहि कहैत छै जे एकबेर जितला कऽ बाद मुँहो नहि देखेनाइ ओएह हाल हिनकर भऽ गेलनि हँ

बेकार छै आइ आइ अहाँकऽ बिलकुल सही बात कहलहुँ आइ देखिऔ अहाँ बहुत नीक बात कहलियै जे जल नल योजना कतेक व्यर्थ पैसा गेलै अपना सभ दिसन चापा कलसँ एतेक नीक पानि अबैत छै लेकिन एगो चीज अहाँकेँ पता होयबाक चाही जे शहरे जकाँ शहरे जकाँ चापा अपनो सभकऽ दिसन पानीमे कतबो आर्सेनिक जे होइत छै जाहिसँ कैंसर होइत छै पानिमे ओ पीलापन आबि जाइत रहल यऽ जे अस गन्दा पानि अपना सभ पिबैत छी इएह सरकार जल नल योजना पर जतेक खर्च कयलखिन हँ ओहैसँ बढ़िआँ ओ पैसा जे अगर सभटा चापा कल पर खर्च करथिन जे कहै कऽ मतलब जे छै से बऽ कोन पानिसँ कतऽ अशुद्ध पानि अबैत छै कतऽ शुद्ध पानि अबैत छै ओहिमे खर्चा करैत छथिन तऽ एकटा नीक होइतै आइ हम एकटा अहाँकेँ बात बतबैत छी एगो डाटा अहाँ देखबै निकालि कऽ जे नशीला पदार्थ कऽ साथ साथ पानिओ एकटा बहुत बड़का फैक्टर बनि गेलै हँ जे हँ जाहिसँ जाहिसँ कैंसरसँ लोग मरि रहल यऽ लेकिन तऽ तऽ ओहे हम कहऽ चाहब जे ई विधायक जे छै से अपन सभकऽ बिलकुल सही नहि छथि एक हिनका चेन्ज करू बिलकुल कोनो हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक